हमारे अनुसार एक डांस प्रोग्राम वास्तव में यादगार या प्रभावशाली वो होता है जैसे कोई भी डांस में भाग लो तो उसकी वेशभूषा आकर्षक हो और उसका डांस ऐसा हो कि दर्शक दर्शक का ध्यान को वो मोहित करे और वो एक ऐसा यादगार बन जाते हैं जो ताल तालियों की गड़गड़ाहट हो और इससे वो अपने भावनाओं को एकदम से आकर्षित करता है तो वो ऐसे प्रभावशाली होता है जिससे हम उसको भुला नहीं पाते और कई दिनों तक वो से बनता है और उसमें वेशभूषा सब होना